एत्तै सड़कपर जाके बैसबी

की कहै छी दीदी बोलू हँ हम कपड़ा सीयै छी अहाँ सियेबै कपड़ा

हूँ ठीक छै कपड़ा बनबाए देबै

एक बच्चाके अढ़ाइ सए रुपैआ लेब

सरकारके पैसा कहाँ आबै छै हूँ हमरा तीन चारि सए बच्चा ने छै तीन चारि सए बच्चाके बनबैनाइ छै की एगो बच्चाके थोड़े बनेबै एक एक बच्चाके अहाँके देब हम बनाय कए तऽ एक बच्चाके अढ़ाइ सए रुपैआ तीन सए रुपैआ अहाँ लै छियै इन्फॉर्मके स्कौट भए गेलै नहि ओहए तीन सए बच्चा छै

नहि

कपड़ा हम हूँ कपड़ा भेज दै छी सबटा जेतना होइ छै नाँप आर बढ़िऑं से जोखि जाइखकए राखब ओ कपड़ा लागि गेल सी के भेजा देबै हमरा तऽ ठीक छै रखौँ तब हँ ठीक छै नहि परसू कपड़ा भेजबै बच्चा कए तऽ की ठीक छी भेज देब सब बच्चाके नाँपी और कपड़ा दाएकए बनबाय देबै